अ हेल्ल' औ औ औ ए ओमफ्राय

जायगायाथ' मोजाङानो ओमफ्राय साबैसे थाङो नोंसोरलाय अ होनबा बुरजाबाथ' बासजोंसो थांनांगोन ना होजोंहाय बे माबाजोंनो जिपजों बेरायनो मोनगोन जिपसि जिपसिआनो मा बिदिनो गान्दा नुयो मैदेर नुयो मैफोर नुगोन

दा मोजाङैनो दङ अ' बुरजा जायखिजाया एसे बुरजा थांबा मोजां जायो आरो फैबा

फैसाफोरा ओमफ्राय माबानि जिपसिनि फैसाया रेदि लाखा बेहाय नोङो एक्स' टाका आद्राजों थांनांगौ ना बेरायनायाव दा बिदिनो अखा अखायाबो एसे हाबाय थायो ना दा बिदिनो जिब जुनारफोरा बांद्राय मोखाङाव फैया आरो माखासेखिनिखौ नुगोन माखासेखौ नुनाय नङा

एसे आगोलनो खिन्थाहरखादो औ आमफ्राय बिदिनो जानाय थानायफोराबो हजोंनो जागोन ना दे होनबा उनाव खिन्थाहरफिनबानो जाबाय